स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होता है स्मार्टफोन कुछ दिनों पहले बहुत ही अच्छा चला और चल रहा है बहुत तरह तरह की के समस्या आता है आता है आगे बहुत जैसे एयरटेल हो चाहे कोई भी हो लेकिन स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होता है इसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा चलाया जाता है और चल रहा है और पहले स्मार्टफोन बहुत पहले आया था जो कि स्मार्ट कार्ड स्मार्ट कार्ड बहुत अच्छा है जैसे स्मार्ट कार्ड भी होता है वैसे स्मार्टफोन भी होता है इस बार सिम भी आया था बीच में और इस बार हर जगह नेटवर्क

तो हम लोग भी लिए और चलाएं बहुत अच्छा था स्मार्ट काम के लिए बहुत सुपर काम करता था इसके बारे में मैं बताऊँगा कि स्मार्ट जो है स्मार्ट ही होता है आगे बहुत कम्पनियों ने लांच किया स्मार्ट कार्ड पड़ता है कोई कम्पनी नहीं कर पाएगा बिना स्मार्ट का भी देख रहा हूँ कोई कोई रखता है सभी के हाथ में तो देख नहीं रहे हैं यही सिस्टम है इसका बहुत अच्छा है स्मार्ट हम लोग भी रखते थे